म्हज्या भुरग्यापणांत हांवें दिवाळेच्या पयल्या रातीक नारकासूर केला आतां हे नारकासूर म्हणजे तेन्ना आमच्या भुरगेपणांत आमकां समज आशिल्लो आनी कितलें शक्य आशिल्लें त्या प्रमाणें आमी करताले एक बड्यो बांदप आड्यो उब्यो आनी खुर्सा भशेन त्या बड्यो तयार करून ताका लांब पॅन्ट कोणाची तरी पोरणी चडोवप आनी एक बुशकोट घालप आनी तातूंत भितर तण घालप म्हणजे गवत घालप आनी ताका शरिराचो आकार दिवप आनी ताचेर मागीर त्यो फोली दसून एक बावलो असो तयार करप आनी एक पयल्या दिसा वचून म्हापश्यां मोंयें हाडप म्हणजें मुकटें मुकावटो आसता नारकासुराचो मेळटालो बाजारांत तो हाडप आनी ताका बांदप